औ आं मोजां मोनसिननाय बिजाब दं जेरै मिमांनि सिमां बे सल'खौ आङो जोबोद मोजां मोनो मानोना बे बिजाबाव सासे सुबुं जे सासे सुबुङा गाव बै जायगायाव थांनानै बा जोबोद मोजां संसार जाहैनो हागोन बा बायदिखौ सानहरनानै सानहरनानै सानहरनानै थांनाय नाथाय उनावहाय अबे जायगायाव सहैयो बेयाव थांनानै उनाव लांदा लान्दा खान्दा जाहैनायफोरबायदि बेफोरबायदि खाहानिनि थाखायनो आङो जोबोद मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो बे सल'खौ फरायबाय थानो आरो आं जावले जावले फरायोबो मोजां मोननानै

आरो आङो बे मिंमांनि सिमां सल'नि सायाव बिजाबनि सायाव आङो सावथुनबो जोबोद नायनो लुगैयो बे सावथुनाव नुयोबा आं जोबोद मोजां मोनगौ आं बेबायदि दिन बबेबा जायगा गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरनानै थांनाय बेखौ जोबोर थांनानैदि उनावहाय ओरैबो गैया हरैबो गैया जाहैयो बिनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोननानै बे सल'खौहाय फरायबाय थानाय जायो आरो मोजांबो मोनो आं बिनि सायाव आङो सावथुनबो नायनो लुगैयो